سر میں نوید ہاشمی بات کر رہا ہوں سر میں آپ کی فٹ بال اکیڈمی کا ایک پلیئر بات کر رہا ہوں اور میں نے پچھلے ایک مہینے سے آپ کی فٹ بال اکیڈمی جوائن کری ہے تو سر میں اپنی پرفارارمنس ریکارڈ جاننا چاہتا تھا آپ سے اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا آپ کی فٹ بال اکیڈمی سے چانسیز ملیں گے نیشنل یا انٹرنیشنل کے لیے ہمیں جی سر جی

سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارا یہ جو ٹریننگ سیشن تھا یہ تین مہینے کا مجھے بولا گیا تھا کہ تین مہینے کے لیے آپ مطلب جو فیس پے کر رہے ہیں وہ تین مہینے کی فیس ہے تو اگر تین مہینے میں کوئی سلیکٹرس نہیں آتے تو کیا میں آگے کے تین مہینے اور آپ کی اکیڈمی جوائن کر سکتا ہوں

جی سر ٹھیک ہے اوکے سر